हा त अॼु मां तव्हांखे ॿुधाए रहियो आहियां त जीवन में कला छो ज़रूरी आहे ऐं इअं कला सॼे समाज खे इअं बहितर बणाइण में मददगार बणिजे थी त कला हिकु अहिड़ी शइ आहे जंहिं सां इंसान कलाकार बणिजे थो कला हिकु अहिड़ी शइ आहे जंहिं सां इंसान बिना वार्तालाब सां पंहिंजे अंदरु जूं ॻाल्हियूं ॿिएं सां करे सघे थो कला हिकिड़ी शइ में न पर कला अनेक शयुनि में ॾेखारे सघिजे थी कला कोई कोई केर कला पंहिंजी रधण पचाइण में थो ॾेखारे त केरु कला पंहिंजी पेंटिगुनि में थो ॾेखारे केरु कला पंहिंजी संगीत जी ॿोली ॻाए थो ॾेखारे त केरु कला पंहिंजी नृतृ नाटकनि में थो ॾेखारे त केरु केरु कला पंहिंजी कुझु न कुझु कारीगरी कुझु न कुझु नंढा रांदीकड़ा ठाहे ख़राबु शइ खे यूज़ करे हुनजो इस्तेमालु करे कुझु शुठी सुठी शइ ठाहे हुन में थो ॾेखारे जीअं त कला हिकु संगीतकार ॾेखारे थो त उहे जीअं पाणि सिंधी आहियूं पंहिंजी सिंधी पंहिंजो फ़ोक पंहिंजा सिंध जा गाना ॻाए पंहिंजो ना पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ जो न पर पंहिंजे सिंधी समाज जो नालो रोशनु करे थो तीअं ही अगरि रधाइण पचाइण में कलाकार अचे थो त हू सिंधियूं भाॼियूं साई भाॼी चांवरु दालि पकवान सूजीअ जो सीरो सना पकोड़ा भुॻल चांवरु सिंधियुनि भाॼियुनि खे ठाहे हुन में पंहिंजी कला ॾेखारे थो ऐं सिंधीअ खे अॻियां वधाए थो तीअं ई कला हिकु अहिड़ी शइ आहे जे का न सिर्फ़ु कलाकार खे पर हुनजे समाज खे हुनजे सॼे देश खे बहितर बणाइण में मदद करे थी कला सां माण्हू कलाकार थो बणिजे